میں كسی كام كے لیے ڈرتا نہیں ہوں اور جو كام رہتا ہے میں خود كرتا ہوں اور مجھے ڈرائنگ بنانے كے لیے بہت ٹائم كی ضرورت نہیں پڑتی میں ٹائم آرام سے نكال لیتا ہوں كسی وقت بھی ڈرائنگ كرنے كے لیے میں بہت اچھا مجھے لگتا ہے ڈرائنگ كرنا ڈرائنگ كے لیے وقت آرام سے نكال لیتا ہوں اور روزمرہ میری یہ ڈرائینگ كا معمول رہتا ہے میں وہ ڈرائنگ روزانہ سے ہی كرتے آیا ہوں